हॅलो आं हॅलो सर हांव आदर्श नायक उलयतां बो म्हात म्हाका एक सोलो ट्रिप वचपाक जाय डुरींग ब्रेक सो हॅलो ट्रेनीन वचपाक जाय हय सर ट्रेनीन तुमी करची सर हॅलो ओ हय अशें केदारनाथ बदरीनाथ अशें चार धाम पोवपाचे जाय म्हाका ट्युरीश्ट स्पोट्स बीन आसा ते आनी ज्योतीर लिंगा अशें थंयचे आसा हिस्टोरीकल अशें नोर्त इंडियेक तशें सो तुमची पेकेज एवेलेबल ओके ओके ओके ओ

अशें हिस्टोरिकल अशें तें केदारनाथ बदरीनाथ अशें थंय ओके ओके एसी हेतून चलता आनी तुमचे थंय कार रेंट अ कार म्हाका भोंवपाक अशी एवेलेबल आसतली

पांच स दीस पुरो

सो डेट डेट अशी आसा की ट्वेन्टी फिफ्त जूनान म्हणल्यार सगळें करून ओके ओके ओके ओके ओके थेंक यू